ہمارے علاقے میں بہت ہی تباہی مچا رکھا ہے سیلاب ہوا پانی ہوا جس سے بہت ہی پانی آتا ہے بہت ہی آدمی کا گھر بھنستا ہے بہت آدمی ڈوب جاتا ہے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے گاؤں کا گاؤں ڈوب جاتا ہے اور پورے مطلب کہ پانی اتنا زیادہ آتا ہے جو آدمی کے گھر گھر میں گھس جاتا ہے اور بہت سی فصلیں نقصان ہو جاتے ہیں اور بہت سامان بھی بھنس جاتا ہے کھیت کسان کا کھیت اور سب نقصان ہو جاتا ہے جو فصل لگائے رہتے ہیں وہ سب بہہ جاتا ہے اور بہت ایسی چیزیں جو سیلاب آنے سے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے جیسے گھر ہوا فصل ہوا اور بہت سامان ہے جب سیلاب آتا ہے تو آدمی گھر کا بھی بہت ڈوبتا ہے بہت مرتا ہے جس طرح اس بار سیلاب آیا اور بہت آدمی ڈوب گیا ہے اور بہت سارا سامان برباد ہوا ہے سیلاب آنے سے بہت آدمی کا نقصان ہوتا ہے ہمارے علاقے میں بہت ایسا سیلاب آتا ہے بہت پانی آتا ہے جس سے آدمی کا جان و مال نقصان بہت ہوتا ہے اور بہت ہمارے علاقے میں تباہی مچا رکھا ہے پانی نے پانی اتنا آتا ہے جو مطلب کہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اور جو ہے ہمارے علاقے میں برسات ہونے لگتا ہے تو تباہی مچ جاتا ہے سیلاب کا تیلاب مچا دیتا ہے اور اس میں بہت سارا سامان نقصان ہو جاتا ہے اور اس میں فصل ہوا اناج ہوا گھر کا اناج جو رکھا رہتا ہے وہ بھی نقصان ہو جاتا ہے گھر بھی ڈوب جاتا ہے اور بہت ایسا سامان ہے اور بہت ایسا چیز ہے جو ہمارے علاقے میں ختم ہو جاتا ہے سیلاب کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ سیلاب آتا ہے جس سے آدمی پریشان ہو گیا ہے تنگ ہو گیا ہے اور اسی کے کارن بہت ہی آدمی ڈوب گیا ہے اور بہت فصل نقصان ہو گیا ہے جس سے ہم لوگ بہت تباہ ہیں پریشان ہیں برباد ہیں ہمارے علاقے میں سیلاب بہت ہی زیادہ آنے لگا ہے سیلاب کے وجہ سے گھر گھر میں پانی گھس جاتا ہے اور اس سے جو ہے بہت کچھ نقصان ہو جاتا ہے سڑک ٹوٹ جاتا ہے سیلاب کی وجہ سے گھر گھر میں پانی گھس جاتا ہے جس سے گھر گرنے لگتا ہے اور گھر گرنے کے بعد ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہوتا ہے جس طرح سیلاب آتا ہے سیلاب آنے سے گھر گھر تو گھس بے کرتا ہے پانی اور جو فصل وصل ہوتا ہے سب بہہ جاتا ہے سیلاب کے وجہ سے اور نقصان ہو جاتا ہے بہت تباہی مچا رکھا ہے ہمارے علاقے میں سیلاب نے اور اتنا تیز پانی کا سیلاب رہتا ہے جو مطلب کہ بہت سے آدمی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے ڈوب جاتا ہے پلٹ جاتا ہے سیلاب کی وجہ سے بہت آدمی مارے گئے ہیں اور بہت کچھ مال جال سب بھنس جاتے ہیں پانی میں اور کچھ ڈوب جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں